हेल्लो आप डॉक्टर बोल रहे हो वो हमारी दादी का आपके पास ट्रीटमेंट चला था और उनको तीन महीने पहले दिखाने आए थे डायबिटीज थी तो उनकी डायबिटीज बढ़ गई है तीन महीने पहले ही दिखाया था

हाँ अभी तीन दिन पहले ही दिखा के गए थे तो अभी उनको चक्कर भी आ गया था डायबिटीज के कारण

रेगुलरली ले रही हैं तो उनको क्या क्या प्रो प्रोटेक्शन चाहिए और क्या खिलाना चाहिए क्या नहीं खिलाना चाहिए उनकी तो अच्छा हाँ उनकी जलेबी फेवररिट है

हाँ अच्छा हाँ

हाँ हूँ हूँ तो वो मेंटेन रहेगी हूँ अच्छा तो वो गोली च जो आपने दी थी वो चल चलते रहना चाहिए कि आप चेंज करेंगे

हाँ और उनके खाने में कोई चेंजेस करने हैं कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना

अच्छा तो उनकी गोली चलते रहना चाहिए मतलब एक दिन नहीं खाई तो चलेगा अच्छा तो वो कंटिन्यू कब तक ये चलेगी वो गोली अच्छा तो उनको चेकअप कराने के लिए कब कब लाना है थ्री मंथ बाद ठीक है ओके ओके